जी मैंने मतलब स्वचालित जो अनुवाद गूगल मैप मैप्स का उपयोग किया है गूगल क्रोम में जो यह अनुवाद का ऑप्सन आता है वह भी ग मतलब एक अच्छी चीज़ है और गूगल मैप्स का भी उपयोग किया है गूगल मैप्स का उपयोग करने से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि गूगल मैप्स का मतलब अपन को कहीं जाना है कहीं जने का है पेपर है या कहीं भोपाल जाना है बड़ी बड़ी सिटी जाना है तो अब आप अब बड़ी बड़ी सिटी में अपन को पता नहीं है कहाँ जाना है तो बड़ी बड़ी सिटी के अनुसार अपन ने देखा गूगल मैप्स पर च गए अपन और गूगल मैप्स पर देख लिया कि अपन को उधर से डिस्टेन्स करके डाल दिया कितना रनिंग है कितने किलोमीटर है इसका कितना मतलब पेमेंट ले रहे हैं सामने वाला पेमेंट सही ले रहा है कि नहीं ले रहा है वह तो मेरे अनुसार और एक चीज़ और है स्वचालित अनुवाद है कि भाई अपने को जैसे अपने को कुछ अनुवाद करना है तो उसमें अपने को पता है की अपन अनुवाद कर नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ का तो उससे अपना अनुवाद का काम कर ले अनुवाद करके उसको समझ सकते हैं तो मेरे अनुसार तो अनुवाद और गूगल मैप्स दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ हैं क्योंकि उससे मतलब अपने को सुविधा ही हो रही हैं गूगल मैप्स से बहुत बड़ी चीज़ है कहीं फस गए अपन अपन को कोई बोला इधर से उधर जाना है तो मेरे अनुसार तो गूगल मैप भी सही है और अनुवाद के हिसाब से अनुवाद भी का भी बहुत अच्छी चीज़ है